जय झूलेलाल मूंखे पंहिंजे घर में हिकु टीवी खपंदी हुई छोजो पहिरियूं जा जेके मॉडल हुआ उहे सभु नंढियूं टीवीयूं सफ़ा न पई वणे मुंहिंजे ॿारनि खे बि बिल्कुलु न पई वणे उहा टीवी त चवनि था ममी हाणे अच हाणे बिल्कुलु नई टीवी आयूं आहिनि मां दुकानदारनि ते हली करे ॾिसूं था हिकु नई टीवी असां वठूं था त मूं ॿारनि खे चयो की ठीकु आहे तव्हांजी मर्ज़ी जीअं तां चओ त पोइ हिकु टीवीअ जे लाइ असां मां ॿारनि खे वठी करे हिकु शोरूम में वयसि हिते पासे में ई हुओ मुंहिंजे घर जे पासे में विजय सेल्स हुते ॿारनि खे मां वठी वयसि त ॿारनि खे टीवी ॾेखारियूं चङियूं टीवियूं ॾिठूं ॿारनि हिकु हिकु कंपनियूं जूं चैक कयूं सैमसंग सोनी पैनासॉनिक चङियूं ॾिसण खां पोइ ॿारनि खे हिकु टीवी वणी चवनि था ममी सैमसंग जो अॼुकल्ह ॾाढो सुठो नालो थो हले त मां असां सैमसंग ॾिसूं त मां ठीकु आहे ॾिसो भले हुननि सैमसंग जूं टीवी ॾिठूं दुकानदार खे घुराइयूं छोकिरे खे हुनखां हुनजा सभु फीचर बि पूछियोसि फीचरनि में हुन ॿुधायो कि हीअं हीअं फीचर्स आहिनि ऐं अॼु जे ज़माने जा जेके खपनि यूट्यूब इहे उहो सभु ॾिठूं त हुन टीवीअ में हिननि खे तमामु सुठो लॻो ऐं हुनजे रीमोट जो सभु उहो बि सॼी जाच कयूं ॿारनि त हुननि खे इहा टीवी ॾाढी सुठी लॻी त मां चयोमांनि ठीकु आहे वठो भले त हुननि इहा टीवी ॿुक कराई पर ई दुकानदार खां पूछियो त भई दुकानदारु ॿुधायो कि भई हिन टीवीअ जो हेतिरो अघु आहे त मूं ॿारनि खे चयो भई थोरो रेंज जे अंदरु ॿारनि खे चयो वठिजे थोरो पंहिंजी पॉकिट खे बि त ॾिसजे पर ॿारनि खे इहा टीवी हेॾी वणी सैमसंग चवनि न ममी असांखे इहा ई खपे मूं चयोमांनि चङो भला ॿारनि जे ख़ुशीअ लाइ ठीकु आहे वठूं था पिया इहा टीवी इहा टीवी वरतीसीं पूछो दुकानदार खां कॾहिं ताईं घर में अची वेंदी त दुकानदारु चयो बसि ॿिनि टिनि ॾींहंनि में घर में पहुची वेंदी टीवी तव्हांजे त हुनखां पोइ छोकिरो अची तव्हांजेद टीवीअ खे इंस्टॉल करे वेंदो त मां चयमि मान ठीकु आहे ॿारनि ओॾी महिल ई ख़ुशि थी विया ॾाढो ऐं ॿिनि ॾिंहंनि खां पोइ टीवी घर में अची वई आहियो छोकिरो इंस्टॉल करे ॾेई वियो छा त टीवीअ जे हुनमें कलर ऊंची हुई छा हुन जो साउंड हुओ हर कंहिं ॻाल्हि में सैमसंग टीवी मूंखे ॾाढी सुठी लॻी ऐं हुन टीवीअ जा फीचर्स त पूछो ई न हुन फीचर्स में त मुंहिंजो घोट खे बि ॾाढी सुठी लॻी ॿारनि खे चईं छा त टीवी वठी आया आहियो पर इहो टीवी मुझे हमेशा लाइ यादि रहंदी दिमाग़ में छोजो इहा टीवी मां पंहिंजे ॿारनि सां गॾु वञी करे पसंदि करे ॿारनि सां वरती आहे पर हिन टीवीअ में जेॾी महिल ॿुधणु वेहि या ॾिसणु वेहि त मन ई ख़ुशि थो थी वञे टीवीअ जी जेके फीचर्स आहिनि मूंखे त ॾाढा वणिया मुंहिंजे ॿारनि खे बि हुन सां गॾु ॾाढा टीवीअ जा इहा फीचर्स वणिया टीवी जेॾी महिल ॾिसण वे त हिकु कलाक जे बदिरां ॿ कलाक कीअं निकिरी था वञनि ख़बर ई नथी पए ठीकु आहे ॿारनि खे त वणी पर मूंखे बि वणी जय झूलेलाल